मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला में भाषा और बोली साहित्य लोक नृत्य लोकगीत लोक चित्रकला लोक नाटक मेले त्यौहार और हस्तशिल्प की समृद्धि संस्कृति है पुरातत्व विदों में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भित्ति चित्र मिले हैं जो बताते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रारम्भिक ऐतिहासिक व्यक्ति भी कला और अवकाश की गतिविधियों में लगा हुआ था भोपाल के रविंद्र भवन और भारत भवन में इन कलाकृतियों की बाज़ार लगता है जिसमें इस का क्रय और विक्रय किया जाता है जिरोटी निर्माण का एक ऐसी दीवार चित्रकला है जिसे हरियाली अमावस्या के दिन चित्रित किया जाता है नाग चित्र यह पूरे मध्य प्रदेश की एक दीवार चित्रकला है यह खासकर नाग पंचमी के दिन चित्रित किया जाता है सांझा फ़ुलि यह एक महत्वपूर्ण विषय की चित्रकला यह भी पूरे मध्य प्रदेश में सांझा किया जाता है इसे केवल कुंवारी लड़की ही चित्रित करती हैं